के की हालचाल यऽ ठीकठाक छियै ठीक छियै आइ की सभ बनलै हँ खानामे आइ दही चुड़ा खेलियै भोरे भोर अच्छा तऽ भोरे भोर दही चुड़ा खेलियै ई तऽ अपन सभके जे छै भोरका नाश्ता ई मिथिलामे छैहे लेकिन दिनके खानाके की व्यवस्था करलियै हँ हमसभ जे सभ सपरिवार अयबै तऽ खानामे कोन तरहके खाना खुएबै हमरा सभकेँ अच्छा आ बहुत दिन भऽ गेलै जे हम ओतुका खाना नहि खेलियै एतऽ जे बनै रहै हम अपन दादी सभ बनाकऽ खुआबैत रहथिन तऽ आइ अयलहुँ हँ अहाँके अङ्गनामे इएह खाए लए मन होइ रहै जे आइ अरिकञ्चनके चक्का खेतियै हॅं तऽ ई सभ चीज तऽ बाहरमे नहि भेटै छै खायला साल दू साल भए गेल एकरा खेनाइ तऽ सोचलियै रह जे ह बनतै खानामे इएह खैतहुॅं रह हॅं तऽ इएह बनबा देतियै रहऽ तऽ बढ़िऑं रहै किएकि गाम आबै छी साल दु साल पर तऽ गामक भोजन बेसी याद पड़ै छै बाहरमे तऽ नहि टिकरी पिरुकिया भेटैया नहि अरिकञ्चनके चक्का भेटैया नहि तिलकोराके पात भेटैया किछु नहि भेटै छै खायला

हॅं ओ हॅं हॅं हॅं ओकर खा लेब अच्छा ठीक ठीक ठीक वएह बनबा देतियै तऽ उपलब्ध भऽ जेतै ने तिलकोरके पात आ अरिकञ्चनके पात किएकि अब तऽ गाँवो घरमे देखैछियै घर दुआरि बनि गेलैया तऽ की पता जे ई पात सभ उपलब्ध हेतै कि नहि देतै पहिले तऽ लोक बाधि बन बेसी रहै तऽ बेसी चीज उपलब्ध रहैत रहै बेसी तरहके पात उपलब्ध रहै रह आब तऽ ओ सभ तरहके ने पातो कतहुँ नहि देखाइ पड़ैया खाइयो लए नहि भेटै छै लत्ती सभ एकर तिलकोराके हॅं हॅं तै हॅं

हिक छै ठीक छै ठीक ठीक हाँ हाँ ठीक छै ठीक छै तऽफेर याह सभ बनबा देबै ठीक ठीक छै